मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला विध्यार्थियों को लोन यह योजना से बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ किस प्रकार विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद वह प्रधानमंत्री की इन योजना का फायदा उठा कर के लोन को लेकर के वह अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे की ओर बढ़ा सकता है और जीवन में सफल हो सकता है यह इस योजना के माध्यम से सम्भव हुआ है प्रधानमंत्री की इन योजना को मैं बहुत ही अधिक मात्रा में पसंद करता हूँ मैं ख़ुद इस योजना का लाभ उठाने का इच्छुक हूँ